جی ہاں ہمارے علاقے میں بھی کئی چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی حکمرانی رہی جیسے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ کوٹ بارہ کے راج مظفر حسین صاحب ہمارے یہاں کے تعلقہ در تھے جو ٹیکس کی رقم اکھٹا کر کے انگریزوں اور نوابوں کو پہنچاتے تھے بعد میں وہ لکھنؤ شفٹ ہو گئے آج بھی ان کی حویلی موجود ہے اور ایکٹر امجد خان اسی خاندان سے ہیں